पहले जैसे लोग हल से या तो ये तांड़ से बोआई करते थे अब टैक्टर से बोआई करते हैं जैसे कि गेहूँ हुआ और आलू हुआ सरसों हुआ चना मटर हुआ जो भी हुआ लोग टैक्टर से ही बोआई करते हैं और जो पानी भी निकालते हैं और उससे भी मतलब कटाई भी करते हैं लोग या किसी भी कार्य में अब लोग टैक्टर का ही इस्तेमाल करते हैं जैसे गेहूँ भी काटना सरसों हो चना हो उसकी मड़ाई वी उसी टैक्टर से ही लोग करते हैं मैसूर हुआ जो भी कुछ हुआ वो लोग ट्रेक्टर से इस्तेमाल से अब आसान से कर लेते हैं कोई पानी हुआ या तो अब जैसे घर भी बनाना होता है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं लोग टैक्टर से हेल्प लेते हैं

हल जोतने का या तो खेत उसको सांथर करने का धान ओन हुआ उसको भी संथर ओंथर करने का लोग टैक्टर से ही मदद लेते हैं धान काटने का और उसको मड़ाई का वो उसको मतलब वो का खेती जैसे कि वो जैसे आलू में भी हुआ तो अब लोग टैक्टर से ही करते हैं आलू को उसको जैसे अब वो लोग आलू वले मजदूरों से हाथ से करते थे अब लोग ट्रेक्टर से ही उसको उसको मिट्टी खोदना हुआ जो उसको मिट्टी देते हैं लोग वो टैक्टर से ही देते हैं जैसे और खेती हुआ जो जो फसल दूर दूर रहता है उसको टैक्टर से ही लोग जोतते हैं जो सब्जियाँ भी रहती हैं तो लोग दूर दूर रहता है तो उसको भी अब टैक्टर से ही उसकी जुताई लोग करते हैं पहले यहाँ से लोग मजदूरों से करवाते थे अब वहाँ से टेक्टर से भी हल उसका जो है हल भी उसके कितने आते हैं कोई माटी पलटने का आता है कोई माटी जैसे किसी चीज का जैसे चढ़ाने का भी आता है वो सब अलग अलग से सब लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे पानी ओनी वी हुआ तो और लोग टैक्टर से जामरेटर से करते थे अब वो लोग टैक्टर से भी कर लेते हैं टेक्टर से कहीं अब कुछ बुकई जैसे सामान भी ले कर जाना रहता है गोदाम ओदाम पर लोग तो टैक्टर से ही जाते हैं कोई कार्य जिस पर से पड़ जाए तो वो लोग टैक्टर से भी इस्तेमाल करते हैं और ये तो बस जैसे वो जो रिक्सा था ओ टाली थी उससे लाते थे अब तो हर उसमें टैक्टर से ही सब एक ही बार से अपना सामान लोग लाते हैं लोग टैक्टर से और टैक्टर से ही लोग अपना जो भी अनाज पानी हुआ सब खेत से भी भूसा पानी हुआ जो जिसको लाना रहता है वो सब लोग अपना लाते हैं घर पर ही रखते हैं और जैसे अपना सब्जी ओब्जी हुआ अभी वो भी लोग टैक्टर से अपना मार्केट में ले कर जाते हैं और और जो खेत खेती ओती में भी जो जैसे टेक